हमरा गाममे कबड्डीके खेल भेल रहय तकर बादसँ देखै रहियै कबड्डी खेल स्टार्ट केलियै हमहीँसभ पहिले कबड्डी हमहीँसभ टीम बनेलियै हमसभ दूर दूरसँ देखय टीम आयल हमरा गाममे कबड्डी स्टार्ट भेलै तकर बादसँ लोकसभ आयल तकर बाद कबड्डीमे सभकिछु साहय लागलै कबड्डीमे मारि होबय लागलै तकरा बाद हमरासभके किछो सम्हरलै नहि तकर बाद हम रोकलियै हमर सभ आदमी रोकलकै किछो नहि भेलै तकरा बादसँ हम कहलियै जा कऽ पहिले अपन मुखियाकेँ जा कऽ कहलियै मुखियाकेँ मुखिया अयलै तखन मुखिया हमरा कहलकै सभकेँ समझेलकै की एना एना नहि करी अपने गामके सभकिछु छियै खेल होइ छै नीक काज छियै तकर बाद मुखियोसँ नहि सम्हरलै मुखिया तकर बाद हमरा कहलक कि जा कऽ तू थाना चलि जो थानामे तू कहियक कि एना एना गप्प छै तखन हम अपन थाना गेलहुँ थानामे अपन कहलहुँ तऽ आयल थाना जा कऽ कहलक सभकिछु हुनका समझेलखिन तकर बाद सभकिछु भेल तकर बाद हमर ओकर समझेलक ओ समझैत नहि रहै तकर बाद सभकिछु कहलकै समझेलकै मुखियो तकर बाद समझि गेल तकर बाद हमर कबड्डी खेल स्टार्ट भए गेल